गाँवके लोकसब फुर्सतके फुर्सतमे जैसेकि हम फुर्सत हमरा घरके कामसे जे फुर्सत होलक तऽ हम जैसे थोड़ा यूट्यूब देखि लेली फेसबुक देखि लेली सिनेमा देखली एगो सिनेमा हमरा बड़ा बढ़िआँ लगैया जेकर नाम है तारे जमीन पर ओहिमे मतलब ओहिमे शिक्षाके बारेमे शिक्षा ओहिसँ ज्ञानवान सबके मतलब ओहिमे बताओल गेल हँ ओ फिलिम अच्छा हय रेडियो सुन रेडियो सुन लेली आर न्यूज न्यूज देखली न्यूज जैसेकि देख लेली कि देश विदेशके बारेमे जानली आओर फेर फेसबुक जे है फेसबुक पर अपन वीडियो देखली आओर फेसबुक चलयली जे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहली रहली यूट्यूब यूट्यूब जे हय यूट्यूब पर वीडियो सब देखली आओर यूट्यूब पर अपन क्लास कयली क्लास कयली जे हय से अहाँकेँ गाँवमे फुर्सतके समयमे इहे कयल जाइत छै जैसेकि जादातर लोक है से फुर्सत हो गेलक तऽ गाँवमे जादातर लोकके फुर्सत हो गेलक तऽ ओ है से मतलब न्यूज देखि लेलक न्यूज देखलक यहाँ गाँवके लोककेँ हय जे न्यूज देखलक यहाँके जादातर लोक रेडियो सुननाइ पसन्द करैया फुर्सतके समयमे फुर्सत लोककेँ जब फुर्सत मिल गेलक तऽ तनी घूमे चल गेलक आओर मतलब जादातर यहाँके लोकसब मतलब न्यूजे देखलक आओर यूट्यूब देखलक इहे सब हय गाँवके फुर्सत नहि मिलय बलाके केओ लोक मतलब फूल पौधा लगाबै चलि गेलक आओर यहाँके लोकसब जे हय जैसेकि हम हम जे हमरा फुर्सत मिललक हम अथी से यूट्यूब यूट्यूब देखब आओर मतलब न्यूज सुनि लेब बस इहे सब करैत छी फुर्सतके टाइममे